हारिमु आरो रावनि गेजेराव एंगारलायनो हायै खान्थि सोमोन्दो दंलायो मोनसे हारिनि हारिमुनि सिनायथिखौ बे हारिनि रावनि बिजोंजोंसो साबसिनै फोरमायनो हायो जाय हारिआ गावनि बिमा रावखौ फोथांना लाखिनो हाबोआखै बै हारिनि हारिमुनि महराबो मिरौ जिरौ मानोना मोनफ्रामबो हारिनि हारिमुनि बिथायानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि बर'नि मोसानाया मोसानाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनायफोराव बर'नि हारिमु महरखौ नागिरनानै मोनो गावनि हारिमुखौ गोबाथारनानै गावनि रावजोंनो बुहुमनि बिखायाव दिन्थिलांनो हानाय उन्दै हारिफोरनि सुबुं हिसाबै जाहोनांगौ बर'फोरनि देरसिन आथिखालाव बर'आ हारि महरै जोबोरै आबुं बे हारिआ गावनि हारिमुनि सोमोन्दै गावनि बिमा रावजोंनो फोरमायनो हायो मानोना बिसोरो रावनि बिथिङाव दुखुथिया नङा बर'फोरा दासिमबो बैसागु फोरबोखौ फालियो हारिमुनि थिलि बैसागु फोरबोखौ गावबागावनि आसार खान्थिजों रंजायो थिग बेबायदिनो खुनदान धोरोमारि बर'फोराबो धोरोम आसारनिफ्राय फालिनांगौ गैयाबोलाबो मोसानाय रंजानायजों बैसागुखौ खुङो